ہم لوگوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم لوگ جب گاڑی چلاتے ہیں تو ہیلمیٹ نہیں پہنتے ہیں جوتا نہیں پہنتے ہیں موزہ نہیں پہنتے ہیں اور ہم لوگ چار چار لوڈنگ لے کے چلتے ہیں تین لوڈنگ بیٹھا کر چلتے ہیں یہ ہم لوگوں کی سب سے بہت بڑی غلطی ہے یہ سب غلطی کو ہم لوگوں کو چھوڑنا پڑے گا اور جب ریڈ بتی چلتا ہے تو ہم لوگ رکتے نہیں ہیں چل چلتے رہتے ہیں یہ سب کا ہم لوگ پالن نہیں کرتے ہیں یہ سب بہت بڑی غلطی ہے ہم لوگوں کو ہم لوگوں کو ہیلمیٹ پہننا چاہیے چار لوڈنگ بیٹھا کر نہیں چلانا چاہیے ہم لوگوں کو کانون کا پالن کرنا چاہیے جب جب ٹریفک لگا ہو تو ہم لوگوں کو رک جانا چاہیے جب جام لگا ہو تو ہم لوگوں کو وہاں پر رک جانا چاہیے اس کا انتظار کرنا چاہیے جب جام ہٹ جائے جب جب جام ٹوٹ جائے جب جام نچ ہو جائے تب ہم لوگوں کو وہاں سے نکلنا چاہیے ہم لوگ یہی سب چیز کا پالن نہیں کرتے ہیں منمانی کرتے ہیں چار لوڈنگ بیٹھا لیتے ہیں ہیلمیٹ نہیں پہنتے ہیں جوتا نہیں پہنتے ہیں جس طرح من ہوتا ہے اس طرح چلے جاتے ہیں یہ سب کو ہم لوگوں کو نہیں کرنا تھا اس سے ہم لوگوں کو بھاری نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ جب ایکسیڈینٹ ہو جائے گا تو کیا ہوگا ہاں اس سے ایکسیڈینٹ ہو سکتا ہے اسی لیے ہم لوگوں کو ٹریفک کا پالن کرنا چاہیے ٹریفک لگا ہو تو رک جانا چاہیے